नमस्ते जी हाँ हम हाँ चलेंगे पिक्चर देखने चलो देख आएँ पिक्चर आप कौन कौन सी पिक्चर लगी हुई है चलो ठीक है चलो देख आएँ फिल्म अच्छी लगी है ना चलो देख आएँ चलो हाँ चलो खा पी लेंगे क्या क्या खाओगी हाँ हाँ हाँ लस्सी पिएँगे गन्ने के जूस पिएँगे हाँ बर्गर खाएँगे बड़ा महंगा है टिकट इसका तीन सौ रुपये एक ही आदमी का तीन सौ है टिकट

चलो चलो चिली पोटैटो खाए आएँ हाँ फिल्म बहुत अच्छी है मारपीट हो रही है ना

हाँ हाँ सब पिक्चर जौन देखना है चलो एक जगह बैठ कर देखेंगे चलाे खा पी लेंगे देख लिए हैं चलो खा पी लेंगे हाँ फिल्म पसंद है मुझे दिलवाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे हाँ अजय देवगन है उसमें हाँ जी मैम अच्छी पिक्चर है चलो होटल पर खा पी लेंगे तब चलेंगे घर पर ना और क्या हाँ अच्छा लगता है देखने में हाँ जी हाँ चलो हाँ टिकट बड़ा महँगा है तीन सौ रुपये हाँ चलो जब देखने आए हैं तो पैसा तो लगेगा लगेगा हाँ हाँ चलो